میرے خیال میں میڈیا اور تعلیمی نظام میں زبان کی نمائندگی ایک بہت اہم موضوع ہے زبان صرف بات چیت کا ذریعہ نہیں بلکہ ایک قوم کی ثقافت سوچ اور شناخت کی علامت بھی ہوتی ہے اگر میڈیا اور تعلیمی نظام میں کسی زبان کو مناسب مقام دیا جائے تو نہ صرف اس زبان کا فروغ ہوتا ہے بلکہ اس زبان سے جڑے لوگوں کو بھی ایک عزت اور خود اعتمادی محسوس ہوتی ہے ہندوستان جیسے ملک میں جہاں کئی زبانیں بولی جاتی ہیں وہاں میڈیا اور تعلیمی اداروں کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر زبان کو مناسب نمائندگی کریں اس سے سب قومیوں کے بیچ بھائی چارہ اور یکجتی بڑے گی اگر کسی زبان کو نظرانداز کیا جائے تو اس زبان کے بولنے والے لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں اور ان کی ترقی رک سکتی ہے لہٰذا میرے خیال میں میڈیا اور تعلیمی نظام کو چاہیے کہ ہر بڑی اور چھوٹی زبان کی مناسب نمائندگی کریں تاکہ سب کو برابری کا احساس ہو اور ہر فرد اپنی زبان اور شناخت پر فخر کر سکے